मध्य प्रदेश में मुख्य उद्योग तो वैसे कई सारे हैं लेकिन समय के साथ वह कई तरीके से विकसित भी हुए हैं जैसे विनिर्माण सेवा है प्रौद्योगिकी और नवाचार में और बायोटिक स्टेट इनोवेशन सोसाइटी में इंजीनियरिंग में कई चीज़ों में यह सब आगे निकले हैं और साथ ही इनमें कई सारे उद्योगों का निर्माण भी हुआ है आज भी यह सारे उद्योग कई तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल को छू रहे हैं हुए हैं और साथ ही इनका जो कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग है चाहे वह किसी के कपड़ों का टेक्सटाइल का हो या किसी की कोई फैक्ट्री हो या कुछ और भी या कोई जहाँ पर पुल वगैरह बनाने का सिविल इंजीनियरिंग का काम हो वह सब की वे बहुत ही ऊँचाईयों को उन्होंने छुआ है छुआ है और साथ ही वह अपने कामों मे अब समय के साथ साथ विकसित भी होते जा रहे हैं